कल्ह मां हिकु डव जो शैंपू वरितो हुयो उहो शैंपू सां वार मुंहिंजा मस्तु थिया हुआ धन्यवाद वार वारनि खे मस्तु व्यवस्थित हथ विझण में मज़ा आई